बागवानी के लिए फावड़ा खुरपी कुदाल और रमा की जरूरत होती है क्योंकि फावड़ा से बाग लगाने के लिए गड्ढा तैयार किया जाता है और गड्ढा फावड़ा से उसकी खुदाई होती है खुदाई करने के बाद जब उसमें पानी वगैरह देते हैं तो हमेशा फावड़ा का काम लगता है और फावड़े से जो है उसको गड्ढे को तैयार करके उसमें फिर रम्मा जो है रम्भा जो है होता है लोहे का छड़ टाइप का उससे जो है गड्ढे को एक लेवल में करते हैं एक लेवल में करके फिर उसमें जो है पौध उसको लगाते हैं और लगाने के बाद जो है उसमें फिर घास वगैरह जब उगता है और खुरपी का प्रयोग करते हैं और खुरपी से जो है उसकी घास की जो है निकालते हैं और उसकी गुड़ाई करते रहते हैं गुड़ाई पंद्रह दिन पर बीस दिन पर होती है और उसमें खाद डालना खाद डालते हैं वो जैविक खाद डालते हैं कुछ रासायनिक खाद डालते हैं कुछ देशी खाद डालते हैं डालने के बाद खुरपी से उसको मिलाते हैं और मिलाने के बाद फिर पानी देने का काम करते हैं और कभी कभी जो है गहरी गुड़ाई करने के लिए कुदाल का प्रयोग होता है और कुदाल से जो है गड्ढा ज़्यादा गहरा खुदाई करते हैं खुदाई करने के बाद जो है उसको पानी देते हैं कभी कभी पौधों में रोग लग जाते हैं रोग के उपचार के लिए हम वो जो है जाकर उद्यान विभाग से संपर्क करते हैं उद्यान विभाग से संपर्क करने के बाद ऊ दवा लेते हैं दवा लेने के बाद आते हैं तो कुछ दवाएँ जो हैं जमीन में डाली जाती है और कुछ दवा जो है ऊपर से छिड़कना पड़ता है छिड़काव ऊपर से छिड़काव के लिए हम वो छिड़काव वाली मशीन जो होती है उससे छिड़काव करते है छिड़काव करने के बाद जो है कभी कभी पौधों को जो है वगैरह भी लगते हैं या आधी पानी आती है तो हमारे नए पौधे जो होते हैं वो लटकने का डर रहता है उनको जो है लकड़ी उनके पौध के थोड़ा दूर एक फीट हट करके एक लकड़ी तैयार करते हैं लकड़ी जो है बाँस की लकड़ी तीन तरफ से गाड़ करके उसमें जो है उसको सपोर्ट देते हैं उसको बांध देते हैं बांधने के बाद वो उससे जो है लगा रहता है तो आँधी में गिरने का डर नहीं रहता है इन्हीं सब साधनों का प्रयोग बागवानी में होता है जिससे हमारे पौधे सुरक्षित रहते हैं क्योंकि जब तक पौधे की सुरक्षा नहीं रहेगी तब तक जो है पौध विकसित नहीं हो पाएँगे और पौध को बार बार जो है देखभाल करना होता है देखभाल से पौधे हमारा सुरक्षित रहते है और उनको जो है उसमें दवा का छिड़काव करते रहते है दवा अधिकांश से डेलीसिस से कुछ दवाइयाँ जमीन में भी दी जाती हैं जमीन में देने के बाद उसकी गुड़ाई हो जाती है